ओना तऽ हमरा लए एखनि तक खाना बनबैमे तऽ कोइ जादा चुनौती नहि आबैत छै लेकिन रोटी बनाना हमरा लेल शुरूमे बहुत चुनौती रहै जखनि हमर शादी भेल रहै किआकि हम घरमे तऽ अपन कुछ करै नहि रहिऐ शादी भेलै एतऽ हमरा सब चीज करए पड़लै सब्जी सब तऽ हम केहनो कए कऽ केलिऐ लेकिन शुरू शुरूमे लेकिन रोटी बनाना तऽ हमरासे एकदम नहि होय रहै आटे सानल नहि आबै रहै आटा जे सानियो लियै गील भए जाए गन्दा भए जाए बर्तन ओकर बाद जब रोटी बनबै लए जाइऐ तऽ एको टा रोटी ढ़ङ्गसँ हमरासँ नहि बनै रहै तऽ ई हमरा लऽ चुनौती रहै बादमे भेलै कि किछु दिन बाद घरमे आओर आओर सब समान एलै किछु किछु चीजके अलग अलग चीज कहियो कहियो चक्का सबके सब्जी बनबै लए पत्ता साटिके बनबै लए तऽ ई सब तऽ हमरा आबिते नहि रहै ई सब बहुत चुनौती रहै हमरा लऽ करना लेकिन माँ सबके देखिऐ दादी सबके देखियै करैत तऽ ओ सब करिते करिते हम धीरे धीरे सिखलिऐ आओर एक एकदिन भेलै कि हमरा से कहलकै कि पिरिकिया बनबै लए तऽ हाथ कऽ मेढ़ै लऽ कहलकै पिरिकिया तऽ हमर सबके एमहर पिरिकिया बनै छै तऽ हाथ पर हमरासँ मेढ़ले नहि जाए दादी कतबो सीखाबै करि लियै ओ फाटि जाए बहुत जे मोरि लियै तऽ ओकरा जँ तेलमे दिऐ तऽ फाटि जाए आब हम कहियै आब हम की करबै माँ गुस्साए जेतै ई देखिके दादी हमरा डाँटि देलकै तोड़ासँ कोनो चीज होइते नहि छौ तोड़ा कोनो ढ़ङ्ग नहि छौ छोड़ि दही तू हम अपने कए लेबै नहि दादी तू हमरा ई सीखा सीखेलकै तैयो ओते बढ़िआँ नहि भेलै लेकिन तैयो कए लेलियै कनियो लेकिन ओकरामे बहुत चुनौती भेलै कि मतलब बनेलियै बीसटा जब बनेलियै तऽ ओकरामे तऽ हमरा लागैत छै दश बारहटा खराबे भए गेलै दशेटा सुधरलै तऽ ई हमरा ओ दिन बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहल रहै ओकर अनुभव तऽ हम अखनि तक नहि बिसरल छियै दादीके डाँट आ सबटा पिरिकिया बर्बाद भए जेना बाँकि सब बाँकि आओर कोनो चीज हमरा आब नहि आबैत छै आब तऽ हम सब किछु कए लै छियै चुनौती बस हमरा रोटी टामे एखनो तक आबैत छै ई रोटी बनाना हमरा लऽ बहुत मुश्किल काम छै